गुड आफ्टरनून सर जी सर आप रेस्टोरेंट के मालिक बोल रहे हैं सर आप के क्या आपके यहाँ क्या व्यवस्था है

सर अगर हम कार से आएँ तो कार रखने की व्यवस्था आप के यहाँ पार्किंग की व्यवस्था

आपके यहाँ मतलब जो भी खाने की चीज़ें हैं या फिर बाटली की पैसे हैं तो ज़्यादा नहीं न लेते हैं

ओके सर तो फिर मतलब की अगर पूरे फैमली में साथ साथ आएँ तो

ओक्के सर ओक्के सर

ओक्के सर ओके नमस्ते